इक अक्टूबर उन्नी सौ चौंह्ट चौदां मई उन्नी सौ सतुंजा उन्नी फरबरी दो ज्हार दो सत्त मई उन्नी सौ नुआसी ते सत्त मेई दो ज्हार चौदां